औ हेलौ औ मा नांगौमोन दङमोन दंनायालाय नोंसो फसायोना फसाया मा बायदिखौ नांगौ आगरगुबैयाबो दं दावराय मोख्रेबाबो दं आगरगुबैयाथ' बे दावदैयानो जाखायो आर दावराय मोख्रेबा बे जाथिनि थाबाय आगर गुबैया माबा लायो एगारस' लायो ओमफ्राय दावराय मोख्रेबाबो बिदिनो एगारस' साराय एकहाजार बा साराय एक हाजार एक हाजार बा हरनो हायो आरो ओरैनो बुंनायाथ' एगारस'खौ बुंखायो एगारस' बार'स'खौ कुवालिथिया मोजाङानो आङो गाज्रिखौ लाबोखाया मोजांखौल' लाबोखायो कुवालिथि गाज्रिबा फसाया ना मानसिफ्रा लानो नागिरा दाम गोसानियाथ' बिदिनो आङो बारा बुरजानिखौ लाया बाइस हाजारनिखौ लायो आथार' हाजारनिखौ लायो बांद्राय दङ बेबो दाम गोसा दाम खमनि थायोना ओमफ्राय आङो बांद्राय दाम गोसानिखौ लानाय जाया मुगा फातनिया बिदिनो पसिस हाजार गाहाम लायो बाइस हाजार गाहाम आतार' हाजार गाहाम निबो दं आतार' हाजार गाहाम निबो दं फनद्र हाजारनिबो दं नायै नायै आंहाथ' फानग्रा नालाय मोजां नुजोबो बायग्राफ्रासो नोंसोरसो माबादि नुयो नाय नायफैबासो मोनथिगोन खुन्दुंनि अनुजायै जायो बेयो दानि खुन्दुंयालाय माथो अबेबा अबेबा ओरैनो लागायद्ला जोबो सो जोंबो बायनानै लोबोनायसो नालाय मालाय दानायखौ ओंखायनो हो इन्दिखौथ' आङो लानाय जाया इनदिखौ लानाय जाथ'वाखै लाफेराखै दाम गोसा थार ना बायगोन ना बाया नंनानै लानाय जायाखै गामियाव फाननायजों जाबजों गैया लाथ'नाय जायाखै बेखौ गामियाव फाननायखाय फाननो हागोन ना हाया नंनानै औ औ औ दे दे